राज्यमे जे छै से परिवाहन तऽ पहिले सऽ बहुत बढ़िऑं भऽ गेलै हन बस ट्रेन सेहो सब गाँवोमे मिल जाइ छै हँ ताहिमे यात्रा करैमे आब पहिले सऽ बहुत सुबिधा भए गेलै लेकिन जे छै से कहीं जायमे ट्रेनक यात्रा जे छै से बहुत सुखद बुझाइ यऽ आ स्टेशनो सब जे छै से बहुते स्टेशन तऽ एखनो गन्दा रहै छै लेकिन बहुत स्टेशन शके देखै छियै जे बहुत एकदम साफ सुथरा रहल कतौ गमछा बिछा कऽ सुतियो रहू नहि कोनो दिक्कत छै हँ कतौ लेकिन गाँव सबमे जे छै ने से अभियो जे साफ सुथरा होयके चाही से नहि भेलै हन हँ गाँव सबमे अभी भी देखै छियै रोडके कात ओ जे छै गायके गोबर कचड़ा फचड़ा सब ई जे छथिन नीतीश जी जे छथिन से ई तऽ कूड़ा घर आर जे कहलखिन कचड़ा गीला कचड़ा सूखा कचड़ा से सब तऽ बहुत पंचायतमे हमरा आरके पंचायतमे अखन तक तऽ मानि लिअ डिब्बा देखै छियै जे पंचायते मे धएल छै हँ डिब्बा जे छै से एखन तक पंचायतेमे धएल छै ओ पता नहि दू साल पाॅंच साल सऽ डिब्बा पंचायतेमे धएल छै आ कचड़ा गाड़ी कतऽ गेलै से पते नहि चलै छै एगो कचड़ा घर देखै छियै चड़मे बाधमे जे छै से बनल लेकिन केओ कचड़ा उठबै लऽ नहि आबै छथि हँ तऽ गाँव सबमे अभी भी जे छै से साफ सुथरा ओते नहि छै रोडे कातमे देखै छियै कचड़ा सब लोक घर से लऽ कऽ फेक देलक तऽ ई सबमे दिक्कत छै मुदा पहिले सऽ तैयो साफ सुथरा रहै छै लोको सब पहिले सऽ साफ सुथरा भेल हन पहिने तऽ लोकसब ओनाहिते कपड़ा गन्दा सब पिन्हने रहै छलखिन ओहि सबमे देखै छियै सुधार हम आ जहाँ तक बस ट्रेनके बात छै तऽ परिवहन जे छै से पहिले सऽ बढ़िऑं भऽ गेलै हँ ताहिमे नहि कोनो दिक्कत छै जाय आबैमे जे छै से बहुत सुबिधा भऽ गेलै हन आब तऽ बुझिते छियै जे राइतोमे बजार आर जायके रहै छै दसो बजे राति कऽ तऽ लोक चलि जाय छै आ गाँवोमे मानि लिअ जे सबके गाड़ी घोड़ा भऽ गेलै हन तऽ अपनो गाड़ी सऽ चलि जायत छै गाँवमे ओते सबारी तऽ अभियो नहिये छै लेकिन दू चारि किलोमीटर गाँव सऽ बाहर निकललहुॅं मेन रोड पर गेलहुॅं ने तऽ सबारी मिल गेल ताहिमे नहि कोनो दिक्कत छै परिवाहन जे छै से पहिले से बहुत बढ़िऑं भेल हन आ ट्रेनो जे छै से दोसरो दोसरो राज्य जायके जे रहै छै दिल्ली बम्बइ कलकत्ता तऽ एहि सबमे दिक्कत नहि छै इहो सब चलऽ लगलै हन हँ पहिले सऽ तऽ जखन मोन भेल डेलिये बुझियौ ने दिल्ली तऽ मानि लिअ जायके रहै छै तऽ तीन दू गो तीन गो चारि गो ट्रेन जाइते रहै छै हँ बसो सेहो चलै छै ट्रेन से जायके ट्रेन से जाउ बस से जायके यऽ बस से जाउ हँ मतलब पूरा सुबधा छै ताहिमे नहि कोनो दिक्कत आ कनी स्वच्छता जे छै से अभियो ई बिहार राज्यमे जे छै से ओते नहि बढ़िऑं भेलै हन स्वच्छ ता किछु एहि पर बिचार करैके कनी सरकार कऽ हँ जे उतारै लऽ चाहै छथिन धरातल पर नै उतरलै हँ जमीनी बात जे छै से अभी तक ऊपरे मऽ रइह गेलै हन कुछ छै अभी ओते साफ सुथरा नै भेलै गाँव सब